घणो करे त मां ॿाहिरि न वेंदी आहियां छो त हुन जे हिसाब सां हाणे केॾे निकिरनि थिए कोन थो पर वरी बि न किथे असांखे वञिणो हुजे त सभु घर जा भाती न वेंदा आहियूं लॻभॻि कोई न कोई घर में हूंदो ई आहे जेको वणनि जी पौधनि जी देखभाल करे छो त उन्हनि खे अकेलो छॾबो त उहो ज़्यादा टाइम उहो रही न सघंदा उन खे पाणी ऐं खाद वग़ैरह जी ज़रूरत पवंदी ई आग्हे हिन करे कोई न कोई हूंदो आहे जेको उन्हनि जे पाणी वग़ैरह टाइम ते ॾिए छो जो पौधनि में बि जान हूंदी आहे जीअं असां साहु खणू तां तीअं पौधा बि साह खणंदा आहिनि त उन्हनि खे बि देखभाल जी खाधे जी ज़रूरत हूंदी आहे ऐं इन करे हुन खे अकेलो नथो छॾे सघिजे ऐं पाड़े वारन सां असां साहेड़ियूं वग़ैरह सभु सुठे नमूने हलंदा आहियूं त उन्हनि सां सुठा सभंदा आहिनि त उन्हनि खे असां चई वेंदा आहियूं भई तव्हां पौधनि जी देखभाल कजो छो त पौधनि जी देखभाल ज़रूरी आहे उन्हनि खे खाद ऐं पाणी वग़ैरह ॾियणु ज़रूरी आहे उस वग़ैरह खाराइणु ज़रूरी आहे त इन करे असां उन्हनि खे चवंदा आहियूं त उहो सुठे नमूने देखभाल करे वठंदा आहिनि